एक चित्रकार म्हण काम करता आसतना सदांच सगळ्यांत मोठी अडचण येता ती म्हणल्यार हांव जेन्ना खंयचोय चित्रकार एकादो कलाकार जेन्ना आपली कलाकृती सातार साकार करता तेन्ना ती कलाकृती समाज मानताच असो ना समाजाक त्या कलाकृती बद्दल आपुलकी आसताच अशी ना आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना तूं ती कलाकृती विकपाक काडटा आनी चित्रकार जाल्ल्यान जेन्ना हांव एकादे चित्र काडटा आनी ते खंय तरी ऑनलायन मिडियमाचेर किवां अशें खंयी एग्जिबिशनाक बीन विकपाक काडटा तेन्ना सगळ्यांत मोठो एक हें जाता म्हणजे खूब पयलेच्या स्थरार आसलेल्यान बिगीनर स्टॅजीन आसता तेन्ना खुबदां एक जाता म्हणजे तूं खर्च करता तो सुद्दां तुजो खर्च त्या जो कितें तुका रेट मेळटा जे कितें तुका पयशें मेळटा तेतुंतल्यान तो भागना सो खंय तरी जो पर्यंत तुका एक रॅकमेंडेशन मेळना एक ओळख तुजी जायना तो पर्यंत तुका आपली कलाकृती आसा ती अश्याच तत्वाचेर करची पडटा आनी हाका लागून खुबदां आमी कलाकार किंवां चित्रकार जे आसात ते चित्रकला सोडून आनी खंयचोय जर जॉब मेळटा जाल्यार आमी तोयी सोदतात म्हणजे आर्थीक बाजून पळयता आसतना दुसरे जाता तें आमी आतां ह्या गोंयांत जेन्ना आमी काम करतात तेन्ना आमकां जाय ते रो मटेरियल कलर आसताले ब्रश आसतले पिशॉलां आसतलीं ते आमकां सहजा सहजी उपलब्द ना तर ते खूब आतां काणकोण आसलेल्यान आमकां एक तर काणकोण मुन्सीपाल्टी एरियेन येवपाक जाय नाजाल्यार मडगांव सारकेल्या शारांत वचपाक जाय कारवार सारकेल्या शारांत वयचे पडटा जे आमकां खूब पयस पडटा आनी ते यो वच कर आनी तें सामान हाड अशें करतना कांय अडचणी थंय येतात अ स्टॅशनरिचो उणाव हो कलाकाराक सदांच भासता कारण तू सदांच घेता जाल्यार एकाद्या स्टेशनरी विकप्याक पयली तयार करचो पडटा तेंका समजावचें पडटा तेका सांगचे पडटा की बाबा रे म्हाका ह्यो ह्यो वस्तू लागतात तूं म्हाका त्यो अरेंज करून दिवूंक शकता कांय कितें हे विचारचें पडटा नाल्यार ज्या कडेन मेळटा थंयच्यान तो एकदम मागोवचो पडटात अशें तरेन तो खर्चाकय बाबतींत तें खूब मोठो जाता हेजी सदांच जाणीव हेची सदांच जाणीव हेची सदांच उणीव आसता आनीक अ दूुसरे म्हणजे अ आदाराचो कमीपणां सुरवातेच्या स्टेजीर खूब आसता आसताच आसता आदार सहजासहजी कोणय पयली सद्या आवय बापूयकच तयार करप चित्र हांव चित्रकार जाता हांव चित्रकला घेवन मुखार फुडें फ्यूचर करता अशें म्हणून सांगतना अशें म्हणून एकाद्या कोणाकय तयार आवय बापायक तयार करतना खूब शर्थ करचे पडटा खूब समजावन तेंकां समजावचे पडटा ती तयार जातगीरच मागीर फुडली वाट थारावची पडटा किंवां हें सगळे करता आसतना एकादे गोष्टीची आवड आसतली एकादी गोष्ट करपाची तुका आवड आसतली ती सोडून ज्या गोष्टीतल्यान तुका पयशे मेळटले ज्या चित्रकला प्रकारांतल्यान तुका पयशे मेळटले पोट भरपा खातीर तेयी काही काळ मन मारून म्हणटा तशें करचे पडटा हें सगळे जे हीं सगळीं जीं प्रोब्लेमां आसात ती आमकां हांगा आव्हानां आसात ती आमकां त्या आव्हानाचे आमकां सदांच सामोरे वयचे पडटा